प्रणाम बाबा की हाल छै हाँ हेलो प्रणाम बाबा की हाल छै छऽ हेलो प्रणम बाबा की हाल छै

हाँ समयौ तेहने छै की करबै महगाइ बढ़ि गेल हन हमरा अरके समयमे अहाँ आर अहाँ तऽ देखनहो छियै तनि अट्ठन्नी चवन्नी आओर हमरा आर तऽ उहो नहि देखलियै महँगाइ तऽ बढ़ि गेलै हन बहुत की करबै एनाहिते होइ हय बुझलियै महँगाइ सहीमे बहुत बढ़ि गेल हन हर चीजमे महँगाइ बढ़ि गेल हन कुछो खरीदियौ अहाँ तऽ सभमे एकदम बढ़ि चढ़िके पैसा लै जाइ हय आओर हमरा अहाँ आरके तऽ एक रूपैआ मे दस दसगो चॉकलेट अहाँ आरके मिलै रहै हमरा आरके तऽ दू रुपैआमे एगो मिलैए ओहो ओते अच्छा नहि रहैए ऐसा हुआ हाँ महँगाइ बढ़ि गेलै हन अऽ दू रुपैआवला पचास रुपैआके किनैके पड़त अहाँ आरके की हमहुँ आरके इएहे महँगाइमे ने जियै छियै अब समये ओहेन हय की करबै एनाहिते होइ हय एनाहिते तऽ झेलही के ने पड़त हाँ एनाहिते होइ हय अच्छा होतै